हैलो आं पीए साहब बोल्ला नै आं सनाओ अच्छा कोई गल्ल निं दिक्खने आं थुआढ़ी अर्जी असें भेजी दी अग्गें ते करने आं कोई हल्ल थुआढ़े पानियां दा अस अग्गें थुपआढ़े दौ पुल बनाये हे असें हून एह्दा बी सोचने आं बा हून थोह्ड़ी इलेक्शन आवा दी ऐ इस इलेक्शन द कारण कम्म पिच्छें पिच्छें रुका दे न इलेक्शन होई जाह्ग ते एह्दा बी होई जाना ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ